घर परिवारके सेहत बहुत बढ़िआँ रहना चाही एकरा रखैला हमरा मरुआके रोटी खाना चाही मकइके रोटी खाना चाही हरा सब्जी खाना चाही घरेलू मसालाके उपयोग करना चाही बाजारू बाजारके कम सँ कम चीजके उपयोग करना चाही बाजारके सामान नहि खाना चाही एकरा एकर कारण स्वास्थ खराब होइ छै जतने घरेलू चीज खाना चाही ओतने स्वास्थ बढ़िआँ रहै छै प्रोटीनवला चीज खाना चाही दालि खाना चाही अण्डा खाना चाही सप्ताह सप्ताहपर मटन खाना चाही जकरा लए हमर शरीरमे ऊर्जा बनल रहै छै एकर सब ध्यान रहना चाही लेकिन बजारू सामान जतने कम खपत करू ओतने बढ़िआँ रहै छै परिवारके स्वास्थके लिए ओकरबाद चूल्हापर खाना बनाना चाही कियाकि चूल्हापर बनैलेसँ ने खानाके टेस्ट बढ़िआँ रहै छै ओकरबाद घरके अपन हाथसँ बनायल मसालाके उपयोग करना चाही